جی ہمارے مذہب کا مطالعہ ہمارے اسکول کے نصاب میں شامل ہے اسلام مذہب کے اسلام مذہب کی تعلیم ہمارے اسکول میں بھی دی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کو اور ہمارے زندگی کو جو ضرورت ہے اس کی تعلیم بھی اسلام ہم سب کو دیتا ہے اسلام کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید اس میں اس نے مسلمانوں کی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے جس طرح سے انسان بچپن سے لے کر کے موت تک اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے اس کی اس کو گزارنے کا طریقہ اسلام نے ہم سب کو سکھایا ہے اور ہمارے اسکول کے نصاب میں بھی وہ کتاب شامل ہے اور پڑھائی پڑھایا جاتا ہے جس سے ہمارے اسکول کے بچوں کو اور شاگردوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے استاد بھی اس پر زور دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو معاشرے کو اسلام کے حساب سے گزارتے ہیں